नैजिबा जुन नैरोजा नैजिथाम बा जुन नैरोजा नैजिथाम जि जानुवारि नैरोजा जि जिबा एप्रिल नैरोजा जिबा स्नि सेप्तेम्बर नैरोजा बा